नमस्ते सर सर आप हास्पिटल पर ही हैं और या फिर कहीं और हैं हास्पिटल फिर हैं सर सर थोड़ा बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है थोड़ा खाना ओना नहीं खाया जा रहा है तो उसके लिए दवा चाहिए ठीक है जी हाँ तो सर उसमें उसमें सर जैसे थोड़ा हल्की खाँसी भी आ रही है

तो सर और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे सर ओके ओके सर कह रह सर कि वो जैसे बुखार ज़्यादा होने के कारण लग रहा है शरीर में कुछ थक्का थक्का मति जैसे चिकोटा टाइप नहीं होता है हाँ वैसे ही महसूस हो रहा है और वहाँ पर लगभग खुजली टाइप हो रही है

जी जी क्या क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है सर

जी जी तो सर सर गर्म खाना खाना है तो या ठंडा खाना खाना है सर ताजा रहेगा जी जी तो सर अभी आ रहे हैं तब हास्पिटल पर ही आपके और और सर ये इस्किन का नहीं बताए हैं इस्किन का जो बताए हैं हल्का हल्का खुजली टाइप हो रही है अच्छा अच्छा बताएँ हैं सर तो सर मसाला ओसाला खाना है या नहीं खाना है सर जी मतलब सर हल्का भोजन करना है

ओके सर तो हम अभी थोड़ा समय लगेगा घर पर कुछ कर रहे हैं और हाँ सर तो शाम को सर हम आ रहे हैं आपके यहाँ हाँ

सर एक मतलब ज़्यादा खुजली होती है इसके लिए इंजेक्सन नहीं लगाएँगे इंजेक्सन इंजेक्सन जी बस एक दिन से ठीक हो जाएगा ओके ओके सर ओके सर